میں اپنے علاقے سے دادا بھوسے اور مفتی محمد اسماعیل یہ دو سیاست دانوں کو جانتی ہوں دادا بھوسے ان کے ایریا میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جاب دلوانا یہ سب مدعوں پر کام کرتے ہیں مفتی اسماعیل مفتی اسماعیل کا کام اتنا اتنا خاص نظر نہیں آتا پر ان کے ایجنڈے بھی بالکل ایک جیسے ہی ہیں جیسے کہ انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ کرنا اور لوگوں کو جاب دلوانا پر ان کے کام میں اتنی اتنی تیزی نہیں ہے جتنی دادا بھوسے کے کام میں ہے داد بھوسے ان کی علاقے میں کام کرواتے اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کہ ان کے علاقے میں روڈ کی حالت کافی اچھی ہے ان کے وہاں پر ایجوکیشن بھی کم دام میں ہو رہا ہے پر مفتی محمد اسماعیل کے علاقے میں روڈوں کی حالت بڑی خستہ ہے اور ان کو ان روڈوں کی حا جیسے کہ مالیگاؤں بس اسٹینڈ کی طرف ایک ہائی وے پُل بنانے کا کام دو سال پہلے شروع ہوا تھا پر ابھی تک وہ چل ہی رہا ہے تو مجھے دادا بھوسے کا کام زیادہ پسند ہے